औ नोंसोर ना हमग्राना ओमफ्राय नोंसिनि बे माबा लङा बिलोयाव माबादि ना मोनो ना गिदिरफोर मोना नामा आमफ्राय नोंसोर जेनोबा गोरो माबनानै नाखौ मोन्नानै मा खालामो ए फा होनबा नोंसोर माबाया आरो जेन'बा न'आव जानो लायनायल' आं जेन'बा बांसिनानो बिदिनो ना बिजिनेस खालामग्राफोर दं नालाय नोंसोरखौ आं बिदि बिजिनेस माबायाव हरो खोमा नंदों ओरैनोथ' नाया गिदिर गिदिरबो मोनो ना ए होमबा बिलोया गिदिरथार नामा अ ओमफ्रायथ' बायह्रानि हाबनो मोनना मोना बिलोयाव सोया आरो

गामिनिल' होमबा ए होमबाथ' गामिनिल' जानायावथ' होमबा नायाथ' गोगोम थायो दे होमबा जों मालाबा थांगोनदे औ